میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی میرے علاقے میں کوئی بھی ڈاکٹر مطلب پی ایچ ڈی نہیں تھا ہم نے پی ایچ ڈی کی اور میرے گاؤں کے لوگ اس پر فخر کرتے ہیں ظاہر ہے علاقے کے لوگوں کو جب فخر کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے بھی بہت فخر محسوس ہوتا ہے